डॉक्टर मैडम कैसे हो आप मैं बहुत बढ़िया हूँ डॉक्टर मैडम वो अपनी जो मेडिकल कंडिशन है मेरी उसके बारे में बातचीत करनी थी हाँ वो तो मैं ले रही हूँ लेकिन हैं ना मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि उन दवाइयों से कुछ खास असर हो रहा है क्योंकि मेरी जो मेडिकल कंडिशन है उसके ट्रीटमेंट के मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कोई और ऑप्शन है क्या जिससे बढ़िया तरीके से तेजी से काम कर सकें ट्रीटमेंट मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है और जैसे मेरा खाना वाना खाने का मन नहीं करता और मतलब ऐसे लगता है कि बस किसी भी चीज़ का मन नहीं लगता मेरा मतलब आपने मेरे को ये भी बताया था की योगा वगैरह करना लेकिन मेरा ना मन सा नहीं करता है किसी को काम करने का चक्कर आते हैं दवाई खाने पे थकान महसूस होती है बहुत ज़्यादा हाँ मैं बस यही चाह रही थी कि मेरी जो मेडिकल कंडिशन है ना उसके हिसाब से मेरा जो ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट है वो बढ़िया हो जाए मतलब इसमें आप देखिये एक दो जगह मैंने पूछा था तो वो कह रहे थे कि डॉक्टर से ही बात करो तो इसीलिए फिर मैं आपके पास ये आई थी अब आप देख लीजिये इसमें ट्रीटमेंट में कोई और ऑप्शन अगर मिल जाये तो वैसे इसकी कोई और ऑप्शन है क्या ट्रीटमेंट के हाँ मेरे क्या है पेट में जैसे कुछ खाती हूँ ना मैं तो हल्का हल्का दर्द रहता है और खींचान जैसे होता है ना की कुछ खाने के बाद ऐसा लगता है खींच रहा हो जैसे हल्की हल्की सी जलन महसूस होती है पेट में खींचा खींचा सपन लगता है और जैसे मतलब अगर दूध वगैरह पीती हो ना तो उल्टी जैसा लगता है मेरे को ऐसा लगता है की जैसे दूध पञ्च नहीं रहा हो दिक्कत होती है मतलब दर्द वगैरह रहता है बहुत ज़्यादा ज्यादातर तो ये खाने के बाद ही होता है मुझे जैसे मैं खाना खा लेती हूँ ना तो खाना खाने के बाद ही मुझे दर्द रहता है तो आप देखो थोड़ा सा मेरी मेडिकल कंडिशन को की कुछ ऐसी दवाइयाँ दे दो आप मुझे जिससे कि जल्दी असर हो सके कोई टीका वीका है कोई टीका वीका लगा दो नहीं तो ठीक है डॉक्टर साहब आप लगा दीजिए धन्यवाद